विभिन्न मौसममे जे पौधा पेड़ पौधा लगबैत छै अगर बारिश ज्यादा तेज पौधा नहि अगर पानी ज्यादा पड़ि जाइत छै तऽ पौधा गलहुके डर होइत छै तऽ पौधाके मतलब समय समयपर भी दवाइ छिड़काव करैके चाही कि पौधा कीड़ा मकोड़ासँ भी बचय आओर थोड़ा दवाइ डालै तऽ पौधा बढ़य भी आगे आओर जैसे छिड़काव करैत छै आओर धूप महिनामे होइत छै कि पौधाके धूपसँ बचाबैके होइत छै पानि मतलब समय समयपेर डालतै तब पौ पेड़ पौधा आगे बढ़ बढ़तै कऽ आओर समयपर अगर ज्यादा अगर ज्यादा पानिओ डालयसँ पौधा पेड़ पौधा खराब हो जाइत छै कऽ आओर पानि उतने डाली कि पेड़ पौधा भी मतलब जितना पानि सहि सकय उतना भी धूपमे भी पेड़ पौधाकेँ नहि रखयके चाही जे पेड़ पौधा जल्दी सुखा जाय आओर पेड़ उतना मतलब मीडियममे रखैके चाही पेड़ पौधाके जे मतलब धूपो मिलै आ पानिओ मिलय आ हवो मिलय पेड़ पौधाकेँ